جو ہماری روز مرہ کی مالی زندگی اور بینک سے تعلق کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ میں ایک ال ہوں میرا ذاتی بینک یا تجربہ نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو ایک عام گاؤں یا قصے کے فرد کے تجربے کی روشنی میں جواب دے سکتا ہوں مقامی بینک کی خدمات گاؤں یا چھوٹے شہروں میں نمبر ایک قرضے مقامی بینک اکثر لوگوں کو مختلف اقسام کے قرضے فراہم کرتے ہیں زراعتی قرضے کسانوں کے لیے بیج کھاد یا ٹریکٹر کے لیے ذاتی قرض شادی علاج یا کسی مجبوری کے لیے مکان یا زمین خریدنے کے قرضے بزنس قرضے چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے کسی اور کے لیے اپلائی کرنے کا تجربہ اگر کوئی شخص کسی اور کے لیے قرض یا کارڈ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو یہ تجربے مختلف ہو سکتا ہے مثبت تجربہ اگر کاغذات مکمل ہوں شناختی کارڈ زمین کے کاغذ انکم پروف تو عمل ہو آسان ہو سکتا ہے بینک کے لیے عمل کی مدد سے فارم بھرنا اور سمجھنا آسان ہوتا ہے کچھ دیہی لوگوں کی رائے پہلو عام رائے قرض اگر فصل خراب ہو جائے تو واپس کرنا مشکل ہو جاتا ہے میوچوئل فنڈ یا شہروں کا کام ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا ضروری ہے پیسے نکالنے میں آسان ہو کارڈ اے ٹی ایم کریڈٹ کارڈ آن لائن چیز خریدی قسطوں میں پیسے دیں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے سادہ الفاظ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کون سا قرض یا اسکیم آپ کے لیے موزوں ہو سکتی ہیں یا اگر کسی خاص مقصد کے لیے اپلائی کرنا ہو تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے